जी हम दिल्लीमे रहै छी आओर हिन्दी हिन्दीके गीतसब गाबै छिए हम गायिका छिए हिन्दी भाषाके गाना गाबै छिए तऽ हमरा क्षेत्रमे जे अइ जे आब लोकके जे माँग छै ओ मैथिली फोक फोक सिन्गिङ्गके तरफ बढ़ि रहल छै तऽ ताहि लेल हम अहाँसँ चर्चा कएलहुँ हँ जे हम कहिऔ हम अहाँ दूनू गोटा मिलिके एक प्रोग्राम करी जी आओर बाहरके क्षेत्रमे भी मैथिली फोक लोक सङ्गीतके बहुत ही महत्व चलन बढ़लै हँ लोक ओकरा सुनैलए चाहै छै जी जी ताहि लेल ताहि लेल हम चाहै छी जे हमर आओर अहाँके जे कहिओ प्रोग्राम हुअए ताहिमे हम दुनूगोटा मिलिके दूनू भाषाके सङ्गीतके सम्मिश्रण कऽ सकी

भाषाके आधारपर भी अहाँ निरपेक्ष छी हँ जाहिठाम भाषाके नीक बेजायके महत्व बन्द भऽ जाइ जी जी तऽ बहुत जल्द हमसब एहि लऽ कऽ कोनो प्रोग्राम करब एकसङ्ग